नमस्कार हलो हाँ हाँ तब बाल कटाना था क्या बाल कटाने में तो यहाँ तीस रुपये लग लगता है हेयर कटिंग कटाने में और मतलब कि

और इतना महँगाई ओहँगाई बढ़ता है ना कि सब इसमें थोड़ा सा घर भी देखना पड़ता है घर भी मतलब कि और घर भी चलाना पड़ता है और हाँ हम नी तो मेरे तो हाँ मेरे दुकान में मसाज ओसाज बढ़िया से मतलब फेसवास क्रीम उरीम अच्छा अच्छा है मतलब कि मसाज मसाज और मतलब बहुत अच्छा से मतलब हो जाएगा कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है

बस वही मलतब चौक में यहीं मतलब मेरा जैसे मेरा घर यह वैशाली में है ना ना जी ना इसी मतलब दुकान ज़्यादा दूर दूर पर नहीं है हाँ हाँ मतलब पासे मतलब पासे में है मतलब ज़्यादा दूर नहीं है हाँ वहाँ मतलब कि हाँ मतलब बढ़िया अलग ही बात है यह कटिंग मतलब कि केस बाल बाल का कटिंग ओटिंग मतलब कि बहुत मतलब अच्छा होता है मतलब किसी से मतलब कटवाना होगा ना हाँ तो बहुत मतलब कि अच्छा मतलब कि मतलब कोई मतलब कोई शिकायत न जैसा चाहिएगा वैसा मतलब कि बाल आपका यह मतलब सुंदर से मतलब कटिंग हाँ मतलब अच्छा हाँ सेटिंग ओटिंग आप कोई से अगर जैसे दाढ़ी को अगर चॉप करवाना है सेटिंग करवाना है बाल को मतलब बढ़िया से मतलब मूँछ को मुड़वाना है मतलब अच्छा से मतलब हो जाएगा मतलब बहुत अच्छा है मतलब कोई तरह का मतलब शिकाइत वाली बात नहीं है कुछ बढ़िया है जबकि अच्छा अब आदमी सभी आते हैं मतलब पर कटवा कर जाते हैं मतलब मतलब बराई भी होता है अब इसी में कहने का मतलब है कि यह काम हाँ जी काम जैसा अच्छा होगा तो बराई कहीं भी होवे करेगा अगर अच्छा ढंग से करे हाँ हाँ हाँ हाँ तो मतलब यह मतलब काम जो है न बहुत मतलब अच्छा होता है अगर वह जगह देखिएगा तब अच्छा से नहीं काटेगा अगर गाँव वाला जो हजाम है एक मतलब एक हजाम आता है उधर से मतलब दूसरा गाँव से आता है तो फिन अपना जो होता है न धीजोन ऊजोन ऊ रखता ही नहीं है ऐसे बना कर चला गया सादा न उससे तो उससे बेकार है क्योंकि दाढ़ी बनाने में तो डीजोन ऊजोन तनि का पॉलिस ओलिस वाला वह रहता है तो अच्छा लगता है उससे मतलब दाढ़ी बनाने में बहुत मतलब अच्छा लगता है